जों मोसौ फिसियो बोरमा फिसियो दाउ हांसो फारौ फिसियो आरो जोंहा मोसौ फ्लो फियोबा जोङो गाइखेर फान्नानै मोनो आरो मोसौजोंबो हालेवनो हायो खेति आबादफोरखौबो आरो जोंहा गोबोरखि हासार मोनो हासार बेखौबो फान्नो मोनो जोङो आरो जोंहा बोरमाफोराबो गोबां जायो फान्नानै मोनो जों गासैबो जोंनि थाखाय हासारबो जायो आरो बोरमा खियाबो हासार मोसौ खियाबो हासार बेफोरबो थाखा आरो